तुमचे कडेन कसले कसले स्पायसीस आसा

तुमच्या फा आनी तुमच्या फामान मॅडिकल अशें कितें स्पायसीस आसा वा उपयोग पडटा म्हाका न्हय डायजॅशन प्रॉब्लम जाता एसिडिटी जाता ताका लागून

आनी धोंपरांक बी धोंपरां दुकता तांकां ओके आनी केंस झडटा ताका बी कितें आसा अशें कितें डिफरण समज म्हाका घेवंक जाय घेवंक जाय जाल्या तें कशें घेवपाक शकता हांव ओके

देव बरें करूं